पुलीस पंहिंजे इलाइक़े में ॾोहनि ऐं हादिसनि खे कंट्रोल करण लाइ ॾाढा तरीक़ा इस्तेमालु करे सघे थी जंहिं सां असांजी हिफ़ाज़त थी सघंदी आहे सभ खां पहिरियों असां खे मज़बूत ऐं मज़बूत पुलीस इंतिज़ाम जी ज़रूरत आहे पुलीस खे नए तरीक़नि टेक्नोले जी ज़रूरत आहे ऐं हिन खां अलावा टेक्नोलोजी जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे फेस सुञाणणु टेक्नोलोजी ऐं ॿी स्कोरिटी समान जो इस्तेमालु पुलीस खे शहरनि जे हिफ़ाज़त लाइ करणु कंदो मदद कंदो आहे हिकु ॿियो स ॿियो सही तरीक़ो आहे की पुलीस ऐं शहरनि जे विच में बहितरु समुझ ऐं मुसा मुवासिलात हुजणु घुरिजे पुलीस जे तरबियत जो हिकु अहमु मंत्र मुज़रिमनि समिननि खे रोकणु ऐं हलु करण जे क़ाबिलु आहे जॾहिं तरीक़नि नओं कानूनु ऐं इंसानी मइलूमाति सिखण सां पुलीस पंहिंजे कम जे शाबी खे बहितरु बणाए सघंदी आहे